क'क्राझार एरियायाव फालिनायनि सायाव बुंनो थांङोबा बहुद रोखोमनि फालिनाय नुनो मोनो दिनै बैसागुनिफ्राय लानानै रंजानाय बाजानाय बैसागु फांशन गिदिर गिदिर बैसागु फांशन आव बर' गिदिर उन्दै दिनै सिख्ला सेंग्रा बहुदखौनो ओंखारनानै रंजानाय बाजानाय नुनो मोनो आरो बैसागु फोरबोखौ बहुद गासिबो ओंखारनानै ज' ज' फालिनाय नुनो मोनो आरो निउ इयार फोराव जेरावबो गौरां पार्क दंङ गौरां पार्क आव आरो दिब्लाय दिरबिल बेफोराव खुसि खुसियै रंजा रंजा फोरबोखौ मानिहैनाय नुनो मोनो रंजाहैनाय मोसाहैनाय नुनो मोनो फुजा पानि जायोबाबो अनेक फुजा पानि जेरै दुर्गा फुजा बा लोखि फुजा गासिबो फोरबोखौनो मोजाङै रंजा बाजा ग्रोम ग्रोम फालिनाय नुनो मोनो आरो बहुत रोखोमनि मेला जायो रंजा बाजा जेरावबो जेरैबो माने गासिबो फोरबोखौनो फालिजोबो क'क्राझाराव फालिजोबनो हायो